हमारे आसपास के शहरों या कस्बों की यात्रा करते समय हमें परिवहन संबंधित बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि समय पर परिवहन ना मिलना यहाँ पर परिवहन की वैसे तो कमी नहीं लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा यातायात दिक्कतों के कारण परिवहन समय पर नहीं मिल पाता जिसके कारण हम समय पर कहीं भी नहीं पहुंच पाते और कभी कभी परिवहन समय पर मिल तो जाता है लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत भीड़ का सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमें खड़े खड़े भी यात्रा होती है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है यदि परिवहन मिल भी गया उस पर जाने के लिए जगह भी मिल गई तो कभी कभी वो परिवहन हमें इतनी देरी में पहुंचाता है कि पहुंचने के बाद भी हमें पहुंचने का कोई मतलब नहीं मिलता है